मेरा नाम विकास कुमार झा है मैंने शॉप से एक चार्जर लिया था जिस चार्जर में मैंने को दस दिन भी नहीं हुए उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गया जब भी चार्ज में लगाता हूँ तो ना बैट्रिक मोबाइल सही से चार्ज हो पा रहा है आ ना उसमें पावर होता है जितना कि मोबाइल फुल चार्ज हो सके और उसके दरमियान होता क्या है कि चार्जर में कभी लाइट आती है कभी नहीं आती है अब बार बार उसके अंदर में कंटिन्यू प्रॉब्लम यही आ रहा है कि जो चार्जर लोड ही नहीं ले रहा है और नया चार्जर लेने के बावजूद भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये समझ में ही नहीं आ रहा कि इसका क्या किया जाए और जब शॉप पर भी जाते हैं तो वो नहीं बता रहे सही से जिसका क्या होगा अब फिर चार्जर लेने का तो तब कोई फ़ायदा ही नहीं है जो मैंने जब चार्जर लिया नहीं तो तो कम्पनी वाला ना सोचे जो कि एक्चुअली आदमी को मैं प्रोडक्ट कैसा बेच रहा हूँ कि कैसा सेल कर रहा हूँ हम तो नहीं समझ पा रहें कि हम ने क्या लिया है हम तो ले के ही आते हैं दुकान से अपना समान तो चार्जर लिए है और ना ही सही से लोड उठा पा रहा है ना चार्ज हो रहा है मोबाइल के अंदर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रहा है अब एक तुरंत चार्जर लेने के बाद फिर तुरंत चार्जर लेने जाएंगे ऐसा तो होता नहीं है कम्पनी का चार्जर लिए तो उसका पाँच सौ से सात सौ रुपये पड़ जाता है